हमसभ मिथलाके वासी जाहिमे हमरासभके बचपन बहुत बढ़िआँ बीतल जे कि एखन तक याद अबैत अछि बचपन एगो एहन समय रहैत छै जाहिमे सभ किछुके आनन्द भेटैत छै खेलै धूपैसँ पढ़यसँ लऽ कऽ सभकिछु कऽ ताहिमे किछु एहन एगो याद याददाश्त रहि जाइ छै जे बहुत याद अबैत छै बार बार ताहिके लेल हमसभ बहुत प्रेरित रहैत छी याद करैत छी आओर जे जगहसँ गुजरैत छी ओ जगहकेँ याद करैत छी ताहिके लेल हमरासभके बहुत पछतावा अबैए जे ओ की दिन छलै जे बितलै आब ओ दिन अयतै या नहि अयतै ओ क्षणकेँ याद करैत रहैत छी आओर बचपन बहुत बढ़िआँ बीतैत छै बचपनो से जे केओ गुजरल हैब से तऽ जनिते हैब